प्रणाम प्रणाम हम कैदीनाथ मंदिर के पुजारी बोल रहले हैं क्या जज जजमान क्या समस्या पड़ गई आप बाबा बाबा के दरबार में आ गए हैं सब सुविधा आपको सब निदान है यहाँ क्या समस्या है घर का कलेश

जजमान परेशान

परेशान नै होइए आप यहाँ आ गए है तो ये सारे समस्या का समाधान है आपको पूजा पाठ करवाना पड़ेगा और होमाइद करवाना पड़ेगा तीन दिन तक पूजा के लिए आप एक नारियल लगेगा एक लगेगा अगरबत्ती लगेगा होमाइद लगेगा और प्रसाद में लड्डू लगेगा केला लगेगा सेब लगेगा पाँच टाइप के फल ले लीजिएगा पूजा सोमवार को होगी पूजा सोमवार और मंगल सोमवार मंगल को सोमवार हाँ हाँ आप सुबेरे आ जाइएगा आ गा हो सके त आप गंगा जी में स्नान करके आप आइएगा यदि गंगा जी नै गंगा जी नै होगा तो घर में गंगाजल रखा होगा पानी में भर कर उसको स्नान करके आप आइए हाँ हाँ

सपरिवार आप आइएगा सभी बच्चे को जो भी कलेश होगा जो भी ग्रह दोष होगा सभी दूर पंडीत जी का चार्ज है ग्यारह सौ रूपीया है चार्ज और ऊपर से दक्षिणा है आपको धोती लगेगा एक कुर्ता लगेगा क्या बोले आप आप पीला पहन लीजिएगा धोती और गेरुआ कलर पहन लीजिएगा कुर्ता गमछा पीला कलर पत्नी को पहना दीजिएगा साड़ी और काला कपड़ा नहीं होना चाहिए बच्चा को काला कपड़ा नहीं पहनाइएगा जो भी पहन्त काला नहीं होना चाहिए कपड़ा बच्चे को नया दे दीजिएगा